मेरे खेती बारी में एक ये बिजनी बिजनेस करता हूँ कि मेरी खेती बारी है उसमें बीज बोता हूँ उसलिए मैं धान गेहूँ उगाता हूँ उसलिए हम जानता हूँ यही बिजनेस करता हूँ और कुछ बिजनेस करता हूँ खेती है बारी है इसलिए मैं इसी का बिजनेस जानता हूँ और इसीलिए गेहूँ चावल दाल बीज डालता हूँ उसको रोपवाता हूँ रोपवा कर उस धान को उगवाता हूँ उग जाता है उसको कटवाता हूँ खाद डलवाता हूँ डलवा कर तब इसीलिए मैं करता हूँ यही हमारी बिजनेस है यही हमारी बिजनेस है धान गेहूँ रब्बी रब्बी में तीसी तिलहन इ इसीका बिजनेस करता हूँ साग है सब्ज़ी है उसको उगाता हूँ खाद डल डालेंगे तभी ना होगा इसीलिए मैं खेती बारी करना जानता हूँ बस इसीलिए और इसलिए हम बिजनेस यही का करता हूँ